आमच्या कोंकणीन खुबशे म्हणी आनी ओंपारी आसात ज्यो आमी दिसपट्टे वापरतात कोणाकय व्हडलें लांब भाशण दिवच्या परस दोन तिनच उतरांनी म्हणी वापरता आनी तांकां सामकी बूध शिकयता आनी तो मनीस आपणाक सुदारता देखीक दिवचें म्हणल्यार ओमत्या कळशार उदक सवाय खाण पोटफुगें हार उडता म्हूण गायंडोळ उडटा कुत्र्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडी शिता फुडें मीठ खाता ह्यो जाल्यो कांय म्हणी आतां आमी ओंपार घेतना तुळा करतात एका मनशाच्या गुणाची एका वस्तू कडे तुळा करतात देखीक म्हणल्यार सुंगट कसो उडटा सुको बांगडो चणाक कशें उलयता तांबडोच कसो दिसलो की तामसो कसो दिसता गोरेपिट्ट बिवयाक शेरवडाचें पान अशें म्हणटात अशे तरेची ओंपारी आनी म्हणी आमी वापरतात आनी अशें करून आमी ह्यो म्हणी आनी ओवा ओंपारी वापरून आमचे कोंकणी भाशेक गिरेस्त करता